दिक्खेआ जा ते कोई बी चीज अस लैचे ते अगर ओह् नेईं अगर डिलिवर होई जंदी ऐ ते ओविसली फीड़बैक जेह्ड़ा ऐ ओह् ठीक ऐ औंदा अच्छा गै निकलदा ऐ पर अगर अस कोई चीज अगर मंगोआने आं ऑनलाइन जां कोई दकान आह्ले कोला कोई चीज मंगोआन्ने आं कोई कुसै दा मन किश खाने दा होऐ

ते बड़ी जैदा भुक्ख बी लग्गी दी होऐ ते फ्ही भुक्ख लग्गी दी होऐ इक बजे ते ऑर्डर कीते दा होऐ बारां बजे ते जो कोई खाने आह्ली चीज ऐ किश बी लाई सकदे सुपोज करो जि'यां फुलका ते सब्जी होई गेआ ते सवेरे अस कोई घर निं ऐ ते अगर अस बजारा मंगाई लेआ दजा ऑनलाइन डिलिवरी आस्तै आक्खी ओड़ेआ ते अगर उ'नें टाईम दित्ते दा की इक टू दो बजे धोड़ी तुं'दे कोल पुज्जी जाना ते अगर पुज्जे त्रै बजे ते फिर ते स्हेई फीडबैक नेईं गै निकलदा ऐ पर जेह्के टाईम पर अगर पुज्जी जा ते बहुत ई अच्छा फीड़बैक मिलदा डिलिवर कंपनी गी जां दकानदार गी अस दिन्ने हगोने आं की भई जेल्लै भुक्ख लग्गी दी होऐ जाओ भई बड़ी भुक्ख लग्गी दी ही ते तुसें टैमें पर असेंगी साढ़ा ऑर्डर डिलिवर कीता ते जाओ तुं'दा दिन दोगुनी रात चोगुनी तरक्की होऐ तुं'दी बाकी ठीक ऐ टाईम टू टाईम अगर कोई चीज़ डिलिवर होई जा ते शैल फीडबैक होंदा